हमारे भारत देश में सबसे बढ़िया जो जगह लगती है मुझे वो हमारी संस्कारधानी जबलपुर ही लगती है यहाँ पे की सबको एक न एक बार आना चाहिए ये हमारे संस्कारों की धानी है जबलपुर यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे आप आएँगे आपको यहाँ पे मार्बल रॉक्स दिखेंगे मतलब जो होता है दुनिया का आठवां अजूबा टाइप तो वहाँ यहाँ पे हर चीज अपने आप में खास है यहाँ पे आप आएँगे यहाँ पे आप कच्छनार सिटी घूम सकते हैं बहुत बड़े भोले बाबा हमारे यहाँ पे उसके अलावा आप यहाँ डूबना नेचर पार्क घूम सकते हैं वो बहुत बड़ा बढ़िया रिजर्व है एकठो वहाँ पर मतलब जानवर है प्रकृति से जोड़कर रखता है वो वहाँ पे एक लेख भी है आपको दिखेगी बहुत ही प्यारी सी है और वहाँ पे आप मिनी ट्रेन में घूम सकते हैं एडवेंचर कर सकते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें साइकलिंग वगैरह कर सकते हैं बास्केटबॉल खेल सकते हैं वहाँ पे वहाँ पे खाना भी बहुत बढ़िया यहाँ डुमना का तो आप जा सकते हैं काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे और वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है वहाँ पे आप सारे नेचर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं जो भी है बुक्स वगैरह नेचर रिलेटेड वहाँ पे हर चीज है आपको अवेलेबल आपके एंट्री फीस सिर्फ बीस रूपए लगेगी और हमारे यहाँ जबलपुर में लोग आते हैं तो सब सब यहाँ तो जाते ही यहाँ पे देखिए अगर देश विदेश से लोग आते हैं तो वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं वो लोग आते हैं तो वो लोग जाते हैं भेड़ाघाट मार्बल रॉक्स और धुआंधार उसके अलावा लोग यहाँ पे जाते हैं डुमना नेचर पार्क उसके अलावा जाते हैं लोग यहाँ बरगी बाँध हमारे यहाँ बरगी बाँध भी है अच्छा बड़ा सा और उसके बाद लोग जाते हैं पायली घूमने उसके अलावा यहाँ पे हमारे मेडिकल के पास एक तिलवारा घाट पड़ता है तिलवारा घाट पे लोग जाते हैं बैठने फिर हमारे यहाँ पे इस एक तो वॉटरफॉल है वहाँ भी जाते हैं हालाँकि हमारे जबलपुर में काफ़ी सारे वॉटरफॉल्स वगैरह है पीस बहुत है यहाँ यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है यहाँ पे मतलब ऐसे हर चीज बजट फ्रेंडली है लोगों को मिल जाती है काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे और ये है कि एक अपनापन सा लगता है जबलपुर में लोग आते हैं रहते हैं यहाँ पे हर चीज करते हैं तो वही बात हैना कि सबको अपना देश अच्छा लगा सिटी अच्छी लगती वो बात है बट यहाँ पे लोग आते हैं लोग सोचते लेकिन आ नहीं पाते हैं यहाँ पे और जो यहाँ आ गया तो समझ लो किस्मत वाले ही आ पाते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जगह है तो मेरे हिसाब से मेरे जो यहाँ राज्य है मेरा जबलपुर मध्य प्रदेश से ही मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि आप जहाँ रहते हो वो जगह ही बहुत प्यारी होगी स्वीट होती है तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप एक बार यहाँ आके जरुर विजिट करें थैंक्यू